हाँ जी सर आप बलदेव किराना स्टोर से बोल रहे हैं सर जी सर मैं आपके स्टोर से कल सामान ले कर गया था जी कुरकुरे और बटर और कोल्ड ड्रिंक ले कर गया था सर तो सर उसमें कंप्लेंट आ रही है सर आपकी जैसे कि कोल्ड ड्रिंक क्या है एक्सपायर हो चुकी है और जो बटर है उसमें थोड़ी क्या है स्मेल की प्रॉब्लम आ रही है तो सर ऐसा मतलब बच्चों के लिए ऐसा कुछ सामान न दे ठीक है सर मैं आपको रिटर्न कर देता हूँ और आगे से थोड़ा ध्यान रखिएगा बच्चों के लिए ऐसा सामान नहीं देना है सर ठीक है सर